जीअं असांजे गांधीधाम में ॾाढो असांजे घर जे भरसां ॾाढो सुठो आहे हिते लीलाशाह कुटिया आहे ऐं ॿियो मार्केट सुठो आहे बज़ारु सुठी लॻंदी आहे ऐं हिते रोज़गारु बि सुठो मिलंदो आहे अहिड़े नमूने भई घर जे अॻियां घट में घटि पंदरहां वीह अहिड़ियूं नंढियूं नंढियूं सुठी जॻहियूं आहिनि मंदर आहिनि झोपड़ियूं आहिनि उन खां पोइ जुहू बीच आहे ऐं इन खां पोइ रहण जी सुविधा सुठी आहिनि कई बग़ीचा आहिनि ऐं जो विंदिर लॻी पई हूंदी आहे जीअं त केरु ॿाहिरां माण्हू ईंदो बि आहे त उन खे सुठो लॻंदो आहे की कुझु असां नओं ॾिसी वियासीं ऐं घर जे अॻियां सुठा बज़ारियूं आहिनि त उन में असांखे ॿाहिरां खां जेके अचनि था उन जा ॿियो कच्छ गांधी कच्छ जो ले कच्छी जा कपिड़ा हूंदा आहिनि नवरात्रीअ में जेके हर साल पाईंदा आहिनि ॿार रॿारी कपिड़ा नएं टाइप जा उन खां वेस्टर्न टाइप जा कपिड़ा मिलंदा आहिनि सुठी बज़ारु लॻंदी आहे